आं मोनसे रेस्टुरेनाव हाबहैदोंमोन थांदोंमोन साहा लोंनो जाग्रा जानो बियावहाय आङो अर्डार खालामदोंमोन साहा जाग्राफोरखौ दा बियाव साहाखौ आङो सिनि खम एबा गोदै खम आरो जाग्रा साउमिन एबा बायदि रोखोमफोरखौ बुंदोंमोन बानलु खम नांगौ आरो बानलुखौ खम होनांगौ संख्रि खम होनांगौ बारा होनाङा दा बिसोरो अर्डार होनायबायदि लाबोदों आरो साहाखौ एबा कफिखौ सिनि एबा गोदै खम होनानै बिसोरो लाबोदों दा लोंनानै मोजां मोन्दों जेरै अर्डार होदों सिनि खम साहायाव सिनि खम नांगौ एबा जाग्रा साउमिनफ्राव संख्रि बारा नाङा खम नांगौ खम होदों बानजु बारा होनाङा बानजु खम होदों स'सफोरखौ बारा होयाखै दा बिसोरो अर्डार होनायबायदि लाबोदों आरोखि आं जाग्रा बिहरनायखौ मोनसे रेस्टुरेनाव